राजस्थान जे राॼनीति व्यवस्थाऊं में समाज में ग़ैरु सरकारी संगठन माना आहिनि जीओ हुन जो ॾाढो महत्व आहे हू पंहिंजी ज ॾाढी जटिल भूमिका निभाईंदो आहे हू सरकार ऐं समाज जे विच में हिकु मज़बूत कड़ी आहे हू अलॻि अलॻि आश्रम ठाहींदो आहे ग़रीबु माण्हुनि जी सहायता कंदो आहे ऐं अनाथ आश्रम ठाहींदो आहे जीअं जिनि ॿारनि जा माउ पीउ वग़ैरह न हूंदा आहिनि हू हुन आश्रम में रहंदा आहिनि ऐं हुननि जी पूरी सहायता कंदो आहे हुन जो जो स्कूल हूंदा आहिनि जंहिं में ग़रीबु ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि में ओन ड्रेसूं किताबूं कॉपियूं ऐं पैसा सभु एन एनजीओ द्वारा ॾिना वेंदा आहिनि ॾिना वेंदा आहिनि ऐं जो वृध आश्रम ठाहींदो आहे जो ॿुढा जो घर खां लाचारु थी विया आहिनि जंहिंजा पुटु नूंहं उन्हनि खे घर में नथा रखनि उन्हनि खे उन एनजीओ में रहण लाइ मिलंदो आहे और और व्र विधवा आश्रम जिनि जा घोटु वग़ैरह मरी विया आहिनि हू उन आश्रम में रही सघनि था ऐं ही समाजु ही सामाजिक परिवर्तन समाजु समाज में परिवर्तन आणींदो आहे और मानव जी सहायता कंदो आहे और ॿियो दुनिया जी आबादी ऐं कल्पना जो विकास कंदो आहे हीउ ही स्थानीय राष्टीय या अन्तरराष्ट्रीय स्थर ते स्थानीय राष्टीय या अन्तरराष्ट्रीय स्थर ते राॼनीतिक समस्या जो सुधारु कंदो आहे जो राॼनीति में जो बि समस्या ईंदी आहे उन खे सुधारु कंदो आहे जो बि जो बि कहिड़ी बि परेशानियूं ईंदियूं आहिनि उहे सरकार ताईं न पहुची सघंदियूं आहिनि की उन जो बि निवारण एनजीओ करे छॾींदो आहे सरकार जे आम जनता जे विच कमु कंदो आहे सरकार और आम जनता जे विच में कार्य कंदो आहे जीअं जो बि मुद्दा सरकार ताईं न पहुची सघंदा आहिनि हो उन जो समाधान करे छॾींदो आहे ऐं उन समाधान कराइण में अहम भूमिका निभाईन्दो आहे अहम भूमिका निभाईन्दो आहे हुननि जो मुख्य कार्य हूंदो आहे एनजीओ जो मुख्य उद्देशय हूंदो आहे व्यक्ति और समूह जे विच में गुणवता जो सुधारु करण जो हूंदो आहे हुन जो उद्देश्य हू महिला समस्त ॿाल विकास मानव सृष्टि समाजी कृषि परिवह पर्यावारण शिक्षा व संस्कृति जे क्षेत्र में कार्य कंदो आहे समाज जी समस्त जो परेशानियूं आहिनि उन जो निवारण बि कंदो आहे गतिविधियुनि खे अॻियां बढ़ाईंदो आहे